हमरासभके तऽ अपने छलनि हेँ भारी आश्रम तऽ ओहिमे खाना पीना बनबैत छलियै मगर अपने छलियै तीन दियादनी हुनकर बाल बच्चासभ आदमीके खाना बनेलहुँ ओहिमे दू चारि आदमी बढ़िओ गेल ओहो आदमीकेँ खुआ देलहुँ खाना पीना बना कऽ तऽ हमरा सभके नहि ओतेक बुझाइए अपन खाना पीना बना लेलहुँ हमसभ तऽ चुल्हियोपर खाना बनेलहुँ आब गैसोपर बनबैत छी पहिने केना केना कऽ मट्टियो तेल नहि रहैत छलै तऽ हमसभ आँच जोड़ि कऽ केनाके खाना बना लै छलियै आब तऽ गैस भऽ गेलै साधन छै गैसके आ तकर बाद भात बनबैत छलहुँ दालि बनबैत छलहुँ सभ बड़का बड़का तसल तसलामे खाना बनेलहुँ बड़का लोहियामे सब्जी बनबैत छी आबके लोक कूकरमे बनबैत छै हमसभ तऽ तसलेमे बड़का बड़का तसलामे बनबैत छलहुँ हेँ दालि आ सभके खाना बनेलहुँ सभके खुएलहुँ आ सभके खाना पीना बना कऽ सभके खुआ कऽ रेडी कऽ दैत छलहुँ हेँ आ आब देखैत छियै धियपुतासँ कयलो नहि होइ छै खानो पीना बनायल नहि होइत छै जे हमरासँ नहि होयत आ हमसभ एखनहु बना कऽ सभकेँ खुआ देबै पचासो आदमीकेँ खाना पीना बना कऽ रेडी कऽ देबै दालि भात सब्जी आलू कोबीके एखन तऽ आलू कोबी छिम्मी छै उएह सीजन छै बनाउ